असांजी उत्तर प्रदेश सरकारि शिक्षा ऐं स्वास्थ जे कारणि काफ़ी सुठा कम थी करे पई जेके शिक्षा जेके छोकिरियूं आहिनि उन्हनि जे कारणि नियाणियुनि जे कारणि बि तमामु सुठो कयो अथऊं उन्हनि खे मतिलबु पढ़ाई जे कारणि बि पैसा थी ॾिए सरकारि उन जी शादी कारण बि पैसा थी ॾिए पई नियाणियुनि जे कारणि इहो तमामु सुठी ॻाल्हि आहे की पढ़ाई जे कारणि शादीअ जे कारणि पैसा त मिलनि इने जे अलावा जेके ग़रीबु माण्हू हुअसि उन्हनि खे बि सरकारि तमामु सुठी सुविधाऊं थी ॾिए पई राशन पाणी ॾिए थी पई फ्रीअ में इन जे अलावा आयुष्मान योजना कार्ड जंहिंजो ठहियलु आहे उन्हनि खे बि तमामु सुठो लाभु मिले थो पियो उन में पैसनि जो बि कंहिंखें वॾी बीमारी आहे कुझु आहे त लखनि जो उन्हनि खे बि फ़ाइदो मिले थो पयो इहा सरकारि असांजे कारणि उत्तर प्रदेश में तमामु सुठा सुठा कम करे थी पई